फाटीं हांवेन एक ऑनलायन फोन पळयल्लो तो हांवेन मागीर तेच दिसा ऑर्डर केलो आयज जावन तो म्हाका हातांत मेवळा फोन आयज दीसभर हांवेंन तो फोन वापरलो आनी आतां हांव तो फोनाचो तुमकां एस्पिरियन्स सांगतां तर फोन बरो आसा म्हणजे काॅलिटी वायज सगळें तेचें आवटर कवरिंग मागीर सायज बीन सारकें म्हाज्या पाॅकेटांत फीट जाता चडूय व्हडलो ना तो फोन आनी चडूय धाकटो ना चड धाकटो आसल्यार मागीर ते वाचपाक बीन त्रास जाता आनी चड व्हडलो आसल्यार मागीर घेवन भोंवपाक बी तो प्रोबलेम जाता पूण ह्या फोना बरोबर तसो कांय प्रोबलम ना सारको आरामशीर खंय फीट जाता म्हज्या पाॅकेटान

स्टाॅरेज वायज वन ट्वेंन्टी एट जीबी बरो चलता म्हटल्यार वन ट्वेंन्टी एट हालीं वन ट्वेंन्टी एट म्हटल्यार बरो आसा सीक्टी फोर जीबी तर हालींच्या जमान्यांत खुबूच कमी पडटा आनी म्हाका ऑफिसाच्या कामा खातीर खुबशे डाॅक्यूमेंट्स बी स्टोर करचे पडटात तर वन ट्वेंन्टी एट जीबी परफेक्ट आसा प्रोसेसिंग वायज जर तूं गेम बी खेळपाक गेलो ताचेर आयज एक गेम खेळून पळयतलो हांव ताचेर कांय लेग बी नासलें मेळोंक आनी बेटरी बी बरी आयली गरम जावपाचो तितलो प्रोब्लम जावना फोनाक फोनाचेर उलयताना क्वालिटी सुद्दां फोनाची क्वालिटी कोण फुडलो मनीस आसा ताका सुद्दां आवाज म्हजो बरोबर आयकपाक येतालो आनी म्हाकाय तांचो आवाज बरोबर आयकपाक येतालो युट्यूबार व्हिडीयो पळोवपाक बीन गेल्यार सावंड सुद्दां बेश्ट मेळटालो ह्या फोनाक दोन स्पिकर आशिल्ल्या कारणान म्हटल्यार एक सकयल्ल्या सायडीन आनी एक वयल्या सायडीन तर आवाज असो भोंवतणी येता कसो दिसता डिस्प्ले काॅलिटी सुद्दां युट्यूबार पळयता ताची सुद्दां एकदम बरी आसली ताची क्वालिटी क्लियर सगळें दिसतालें ब्रायट्नस बी ऑटोमेटीक ऑटोमेटीक एडजस्ट जातालें सो ताचो कांयच प्रोब्लम ना ओवरओल फोन चार्जिंग सुद्दां तेची बरी फास्ट जाता आनी क्विक चार्जिंग आसा ताका तर एक अर्दवरान म्हजो फिफ्टी पर्संट चार्ज जाता डिवल सीम आसा तेका आनी जियोक सुद्दां बरो सपोर्ट करता बरें